जी हाँ इतिहास के एक ऐसी प्रथा रिवाज है जिसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वर्णित कर दिया था और कुछ समूहों को नुकसान पहुँचाने वाले रिवाजों के बारे में भी हमारी राय है जिसमें मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या सती प्रथा पहले सती प्रथा चलती थी जबकि उसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया ये बहुत अच्छा किया क्योंकि सती प्रथा के माध्यम से जिंदा स्त्री को अपने पति के साथ जला दिया जाता था कन्या भ्रूण हत्या में भ्रूण का लिंग परीक्षण कर के उसको भी दफन कर दिया जाता था तो ये बहुत अच्छा किया है इनको बंद कर दिया है तो